घ घराच्या सायडीन हांव एरिया सदांच निवळ दवरता कित्याक तर ती घाण दवरतकच जंतू मोस्किटोज तयार जातात आनी ते निवळ निवळ करिना जाल्यार बारीक बारीक जीव भितर सरतात म्हणून हांव सदांच ते पोंडांनी उदक जालें तें निवळ करतां आठ आठ दिसांनी हांव गार्डनींग करतां तीं पानां भायर उडयता स स म्हयन्यांनी पे पेस्ट कंट्रोल करून घेता आनी खंय जर झाड सदांच ती झाडांक किडी लागिल्ली आसतात त्यो सुद्दां हांव करतां किद्या ती पानां सकयल पडटकच ती पानां कुसतात आनी तीं पानां कुसतकच तातूंतल्यान मोस्किटोज तयार जातात बारीक जीव तयार जातात आनी मागीर ते आमकां रोग जावपाक शकतात मलेरिया जावं डेंग्यू असले रोग हे जावपाक शकतात पूण जाता तितलें घराच्या सायडीन हांव निवळ दवरतां इवन डस्टबीन सुद्दां क्लीन ती व्हरतकर निव्वळ दवरता कारण तातूंत त्या वासांनी कितें तयार जावपाक शकता अशें हांव करून म्हगेल्या घराचो जागो भायलो जागो सदांच निवळ दवरता